हेल' औ नों मिथिसार ना दादा नों दिपरबिलावहाय ना हमो होनलाय ओमफ्राय औ ओमफ्राय हाय बे दिपर बिलावहाय मा मा थाइबनि ना मोनो औ ओमफ्रायहाय बे बिलोनिफ्रायथ' ना हमनानैहाय अबे अबेयावहाय माने साप्लायहरो फानहरो मा मा खालामो अ ओमफ्रायहाय बेसेबां दामाव फानहरो

औ ओमफ्रायो माबायदि नाफ्रा दस्रा दस्रा बेलेख बेलेखनि थायोना इसे दाम गोसा गोसा नाया माबायदि थाइबनि जेखुनु होनबाथ' नोंसोरनि बे बिलोयाव सारग्रा माने मा माबा दङ जेनबा साबेसे बेनिफ्राय माने सारनानै हरो फानहरो साबेसे मानसिया

दे होनबा आदा बेखौनो सोंहरदोंमोन आं औ